यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जकरा बोलै छिए ओ विश्वविद्यालय बहुत ही नामी कॉलेज रहलै इसकुल रहलै जेकि हमर सबके तऽ यूनिवर्सिटी ओ गेलऽ छै जेकि आओर आगे चलिकऽ आगेरऽ जे जे कोर्स लेल बाल बच्चा करि रहलऽ छै यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा कॉलेज रहलै नामी कॉलेज रहलै आओर बहुत दूर दूरसँ आदमी आबै छै यूनिवर्सिटीमे यहाँके बिहारमे करै वास्ते